جی ہمارے گھر میں بیت الخلاء ہے انہوں نے ہماری بہت ساری مشکلات کو بھی آسان کر دیا ہے جیسے کہ پہلے کے زمانے میں بیت الخلا نہیں ہوا کرتا تھا تو اس کو بہت ساری پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا تھا خاص طور پہ عورتوں کو بہت پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا تھا کیونکہ عورتوں کو پردہ بہت ضروری ہے پہلے کے زمانے میں پانی کی بھی کافی قلتیں ہوا کرتی تھی اور کسی کے پاس پیسہ اتنا پیسہ نہیں ہوا کرتا تھا کہ بیت الخلاء بنوا سکے اسی لیے سب جو ہے جادہ تر خلے میدان میں جایا کرتے تھے جو کہ ایک اچھے سماج کے لیے بالکل ہی غلط چیز ہے ہمیں اپنے گھر میں بیت الخلاء بنوانے سے بہت سارے فائدے ہوئے ہمارے گھر کی لیڈیزوں کا پردہ ہو گیا اور ہمیں باہر کے لوگوں سے بھی گندی نظروں سے بچ گئے اور بیت الخلاء بنوانے سے یہی فائدہ ہوتا ہے کہ اگل بگل میں جو گندگیاں پھیلتے ہیں وہ ایک جگہ اکٹھا کر کے اکھٹا ہو جاتی ہے جس کو ہم کئی گندے جگہ پھیک دیتے ہیں ہے تو ایسے ہی بہت سارے جگہ پردوشت ہو جاتے تھے جہاں پہ جانے میں ہم سب کو اچھا نہیں لگتا تھا تو بیت الخلاء سے ہماری یہی فائدہ ہوئے اور نہیں رہنے کے بعد بہت ساری مشکلات بھی ہوئی تو یہیں سب دیکھتے ہوئے کہ بیت الخلاء بہت ضروری ہے پہلے کے زمانے میں جو لوگ تھے وہ لوگ باہر میں ہی کر لیا کرتے تھے بیت الخلاء جیسے خیت وغیرہ لوٹا وغیرہ لے کے چلے جایا کرتے تھے اب دھیرے دھیرے زمانہ ڈیولپڈ ہوا بیت الخلاء سے ہم نے بنایا اور سرکار کی طرف سے بیت الخلاء بنوانے کے لیے بھی پیسہ ملا تو اس سے اور بھی آسان ہو گیا آج سب کے گھر میں بیت الخلاء ہے سب اس کا استعمال کیا کرتے ہیں تو یہیں سب کے لیے بیت الخلاء بہت ضروری